मां ख़ाली वक़्त में कंप्यूटर सिखंदो आहियां कंप्यूटर सिखण जो मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे कंप्यूटर सिखी करे आसे पासे में जेको टाइपिंग हलंदो आहे उहो बि सिखंदो आहियां इन खां अलाए ख़ाली वक़्त में मूंखे हिते गिरनार परवत ते चढ़ण जो शौक़ु आहे हुते ॾाढो सिझु उभिरण जो अने आसमान जो ॾाढो मस्तु लोकेशन हूंदो आहे अने सेल्फी बि कढंदा आहियूं पंज हज़ार पगथियन ते हुते अंबाजी मंदरु आहे उतां जो लोकेशन बि ॾाढो मस्त आहे अने उते हिकिड़ी गुफा आहे उन में ॾाढो मस्त नज़ारो हूंदो आहे ऐं ख़ाली वक़्त में मोती बाघ थियो उते सवेलु वञण सां डुकण सां सुक्ष्म स्मृति ईंदी आहे ख़ाली वक़्त में ॾाढो हिते मूवी बि मां ॾिसंदो आहियां मूवी जो बि शौक़ु आहे अऊं खाली वक़्त में ई पंहिंजो थोरो चेस रमिणो इहे खेलिणो सभु क्रिकेट रमिणो हिन में बि टाइम वक़्त गुजारींदो आहियां